औ हागोन आं उन्दैनिफ्रायनो गोबां मेथाय रोजाबगिरिफोरनि रोजाबनाय नुबोबाय बिदिनो स्टेज गोबां खनगिरिफोरनि पारफ'रमेन्स नायबोबाय बिसोरनि मानसिफोरखौ गावसोरनि रोंगौथिखौ खन्नानै देखायनानै गुबुनफोरखौ मोसाहोबोनाय रंजाखां होबोनाय बेफोरबायदिखौ गोबां नुबोबाय बेनिखायनो आंबो मेथाय रोजाबनो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद गोसो जायो जाहाथे आंबो बिथांमोन बायदि सुबुंफोरखौ रंजाहोनो हायो मोसाहोनो हायो गोसो गुदुं खालामनो हायो मानोना मेथायनि गेजेरजोंनो जों दुखुफोरखौबो जानगार होनो हायो बेनिखायनो आं मेथाय रोजाबनो जोबोद मोजां मोनो आरो रोजाबोबो रोजाबबाय थानोबो गोसो जायो बिदिनो गोबां रोजाबगिरिफोर बायदि गिदिर गिदिर रोजाबगिरिफोर बायदि आंबो सासे रोजाबगिरि जानो गोसो जायो